ग्यारह दिसंबर उन्नीस सो निन्यानवे बराह जनबरी उन्नीस सौ सतासी सात जनबरी उन्नीस सौ चौरासी आठ नवंबर उन्नीस सौ अट्ठासी नो अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस